हेलो

हाँ बोलिए हाँ अच्छा आपके दादी का नाम क्या है अच्छा अच्छा तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है अच्छा डायबिटीज तो मतलब खा खाने में आप लोग क्या क्या दे रहे हो टाइम से वह मतलब उनकी नींद पूरी हो रही या नहीं हो रही है हाँ

अच्छा तो आप ऐसा कीजिए की एक बार उनको यहाँ ले आईए तो में एक बार चेक कर लूँ लूँगा फिर उस हिसाब से देख लूँगा यदि नहीं रहा तो फिर मैं गोली दवाई बदल कर और आपको दूसरी गोली दवाई दे दूँगा ठीक है ना अभी मेरी टाइमिंग अभी तो मैं जैसे नहीं हूँ अभी तो मैं बाहर हूँ आप ऐसा करिए कल या परसों के दिन आ जाईए तो मैं आपको हॉस्पिटल में मिल जाऊँगा रहे है दो से दो से चार के बीच में रहूँगा मैं हाँ जी जी मैं बिलकुल मिल जाऊँगा आपको जी हाँ हॉस्पिटल की फाइल लेकर अना पड़ेगी उसमे देखना पड़ेगा मुझे की कौन कौन सी दवाई किस किस मतलब आपने आपकी दादी को दी है नहीं दी हैं उनका सही समय पर मतलब मतलब वह हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर हम और देख लेंगे तो या गोली दवाई चेंज कर देंगे या फिर आपकी दादी को वह ही और रूटीन बता देंगे की क्या क्या करना है क्या नहीं करना है हाँ जी हाँ बिलकुल आईएगा पर आप जब आओगे जब आप आओगे तो एक बार मुझे कॉल कर लेना तो मैं आपको कंफ़र्म कर के बता दूँगा की आप आ जाईए हाँ ठीक है